गल्ल करने आं हून अस स्नैक्स दी जेह्ड़ी में अपने घर बनानी आं आपें अज्ज में तुं'दे कन्नै ओह् शेयर करना चाह्न्नी आं ते मेरी जेह्की स्नैक्स दी रैसिपी ऐ ओह् एह् ऐ कि सारे कोलां पैह्ले तुसेंई इक जेह्की दली दी मुंगी दी दाल होंदी ओह् लैनी उसी इक भांडे बिच सेड्डियै रक्खना जि'यां अस भांडे बिच सेड़ियै रक्खनी जि'यां थोह्ड़ी गली जाह्ग पानी च सेड़ियै ओह्दे बाद तुसें इक बाद बिच तुसें कढ़ाई बिच तेल छोड़ना जि'यां कढ़ाई बेच तेल थोह्ड़ा पक्की जाह्ग ओह्दे बाद तुसें जेहकी एह् मुंगी दी दाल ऐ उसी धोइयै शैल करियै थोह्ड़ा इ'यां सकाइयै ओह्दे बाद बिच ओह्दे बिचा जिन्ना बी पानी होग ओह् सारा पानी कड्ढियै फिर उसी ओह् फ्राई करना तेलै बिच तुसें जि'यां भुन्नियै उसी थोह्ड़ा जि'यां सेही होग जि'यां करारी टाइप होई जंदी जि'यां कराड़ी होई जाह्ग ते उसी इक भांडे बिच कड्ढना ते उसी ठंड़े होन छोड्डी ओड़ना ओह्दे बिच तुसें इक भांडा लैना ओह्द बिच तुसें इक जेहका प्याज ऐ उसी कट्टना निक्के निक्के पीस करियै इक टमाटर कट्टना और इक जेह्की सैली मर्च होंदी उसी कट्टना कन्नै तुसें ओह्दे जेल्लै निक्के निक्के पीस करियै ओह् सारे उस दाल दे बिच पाने ते ओह्दे बाद बिच तुसें थोह्ड़ा हारा नमक पाना स्वाद आस्तै काला नमक होंदा ऐ थोह्ड़ा ओह् पाई सकदे ते कन्नै जेह्ड़ा निम्बू ऐ निम्बू ओह्दे बाद बिच जेल्लै तुसें खाना ओह्दे बाद बिच कन्नै उसी खाने कोला पैह्ले उसी निम्बू पाइयै उसी चटपटा बनाने आस्तै अगर तुस इमली होऐ इमली पाई सकदे ओह्दे बिच जादा जेह्की तुस निम्बू कन्नै जादा स्वाद होने दे कारण तुस उसी निम्बू जादा बैटर ऐ ते ओह्दे बाद बिच जि'यां तुसें अगर ओह्दे बाद बिच जादा होर सुआद बनाने आस्तै ओह्दे बिच निक्के निक्के जेह्ड़े चिप्स दे टुकड़े करियै ओह् पाई सकदे जां कोई निक्के निक्के कुरकुरे पाई सकदे ते जां ओह्दे बाद ड्राई फ्रूट होंदा जेह्ड़ा ओह् पाई सकदे ओह् बी अगर तुस उसी शैल तरीके कन्नै बनाना चाह्ंदे ओ शैल टेस्ट बनाना चाह्ंदे ओ ओह्दा होर जादा ते उसी तुस होर बी जादा मतलब कि ड्राई फ्रूट ओह् बी पाई सकदे ते नेीं होऐ ते ते जरूरी बी निं ऐ पर इ'यां बी तुस उसी बड़े मजे कन्नै बाद बिच तुस उसी खाई सकदे